भारतमे स्वास्थ्य सम्ब स्वास्थ्यके जे व्यवस्था यऽ स्वास्थ्यके जे स्थिति यऽ सब से पहिने तऽ भारत पन्द्रह अगस्त उन्नैस सए सैंतालिसके आजाद भेल छब्बीस जनवरी उन्नैस सए पचासके एहि देशमे अपन संविधान लागू भेल आ देशके प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू भारतके विकसित करबाके लेल फाइव इयर प्लानिंग पंचवर्षीय योजना अनलखिन रहै जे हमर जे सरकार पाँच वर्षमे गठन होइए ओ सरकारके कार्यकाल पूर्ण कार्यकालके ओ फाइव इयर प्लानिंग अनलखिन तऽ हमर आजादीके अखन पचहत्तरिवाँ वर्ष बीत रहल यऽ पचहत्तरिवाँ वर्ष बीत बीतके छियहत्तरिवाँ वर्ष शुरू यऽ तऽ एहि छियहत्तरि वर्षके अवस्थामे भारतके जँ जँ इनकम ऑफ सोर्स बढ़ल गेल राष्ट्रीय क्षितिज पर जँ जँ राष्ट्रके कोशमे वृद्धि भेलै ओहि तरह से शिक्षा रक्षा स्वास्थ्य ओहिमे बजट बृद्धि भेलै तऽ पहिने जे हमर भारतके चूसिके लोक मुगल काल या इस्ट इण्डिया काल जे चलि गेल छलै से एक टा एक तरह से बुझियौ जे कि हमरा जेना घर से सब सामान निकालि लै छियै तऽ छुच्छा घर नहि बुझाइए तेही आधार से हमरा देशके तऽ पूर्ण रूपेण लूटि लेने छलखिन ओ सब तऽ हमर राष्ट्र तऽ कंगाल भऽ गेल रहै राष्ट्रके समृद्धिके के आधार पर ने राष्ट्रक वन टू आल डिपार्टमेन्ट डेवलप करै छै मुदा पहिने तऽ सब से पहिने ई योजना आकार बनै छै राष्ट्र भारत राष्ट्रके योजना आकार अखन जे यऽ पैंतालिस पुवाइन्ट पाँच लाख हजार करोड़ रुपैआके योजना आकार यऽ ओहिमे एक टा छोट सन्हक राज्य जे बिहार यऽ ओकर दू लाख बियालिस हजार करोड़ रुपैआके योजना आकार बनैए तऽ कोनो भी देशके योजना आकार केना खर्च होइ छै यदि इकोनोमिक्स पढ़ने हेबै बुझने हेबै या सुनने हेबै तऽ योजना आकारके हन्ड्रेड परसेंट जकरा एक रुपैआ मानल जाइ छै ओ एक रुपैआ कोन कोन विभागमे केना खर्च होइ छै तकर वर्णन राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रके योजना आकार पारित होइ छै सदनमे तहन ओहिमे देखायल जाइ छै जे रुपैआ कहाँ से आता है आओर रुपैआ कहाँ जाता है तऽ रुपैआ आने का भी रास्ता होता है और रुपैआ को जाने का भी रास्ता होता है तो इसमें है किया तो उस अवस्थामे जब हमें अपना राष्ट्र स्वतन्त्रताके रूपमे प्राप्त हुआ तो हमारी राष्ट्र की इस्थिति बहुत दयनीय थी उस राष्ट्र को हँ तऽ मैथिली हँ बिस हँ भूल भऽ गेलै